जो हमारे बगीचे में है बहुत सारे फल और फूल लगे रहते हैं उनको उसमें क्योंकि पानी पड़ता है अगर पानी पड़ता है तो वो पानी जमाव के कारण मच्छर और कीट जो है वहाँ पे मुख्य रूप से आते हैं तो उनको कीट और मच्छर को बचाने के लिए उन्होंने कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जो मूल रूप से बज़ार में मिलते हैं उसे हम लोगों ने उस पौधे पे डाला जिससे वो पौधे जो हैं सुरक्षित रहें ये कीट उनको खराब ना करें इस प्र जैसे इसीलिए हमको इस सब उपाय करके हमने जो है अपने पौधों को बचाया ये मुख्य रूप से जो कीट हैं जो ये लोग जो हैं फ़सलें बहुत तेज़ी से बर्बाद कर देती हैं इसलिए इनको इस सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है ये बहुत ही रूप से इन पौधों को खराब करने में बहुत ही बड़ा इन लोगों का हाथ होता है ये बहुत ही बड़ा समस्या है